भारतमे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ढीला ढाला शिक्षा व्यवस्था छै इहाँपे ओतना अच्छासँ शिक्षा उक्षा शिक्षा नहि दए छै ओतना अऽ मतलब बच्चाकेँ डिसिप्लीनमे रहए लए नहि सिखाबैत छै अनुशासनमे रहए लए नहि सिखाबैत छै बच्चाके कब की करना छै कोइ गाइड नहि करैत छै कोइ निर्देश नहि दए छै कोइ मतलब ओतना जितना आओर सभ देशमे करैत छै जितना कि चीनमे करैत छै कि ऐसे पहिनके ने आना छै बाल वैसे नहि करके आना छै कपड़ा गन्दा नहि रहना छै आओर सारा मतलब बहुत सारा मतलब चीज जे छै चीनमे रहैत छै लाइनमे डिसिप्लीनमे मतलब अनुशासनमे बच्चाके रखैत छै ओतना भारतमे अनुशासनमे बच्चाके नहि रखैत छै जाहिसँ मन ताहिसँ सभ बच्चा आबैत छै इसकुल जेकरा क्लास करि कऽ मन छै तऽ करैत छै जकरा नहि करै कऽ मन छै नइ करैत छै आओर भी मतलब बहुत सारा चीज छै भारतमे शिक्षा व्यवस्थाके खराब करले रहै छै आओर सभ देशके मुताबिक एहि सभ शिक्षा व्यवस्था